گئی تو میں بہت ساری جگہوں پر ہوں جیسے عمان یُو اے اِی اِستنبول اور ایران جرمنی اور مجھے اِن جگہوں پر سب سے واضح جو فرق نظر آیا وہ ہے وہاں کی صفائی اِنفرا سٹرکچر جیسے وہاں کی سڑکیں اور جو سب سے زیادہ مجھے الگ لگا وہ لوگوں کے سوچنے کا طریقہ اب اگر میں بات کروں یُو اے اِی کی جہاں پر میری کافی لمبی رہائش رہی تو مجھے دبئی بھی اچھا لگا اور اُس سے زیادہ مجھے ابو دھابی پسند آیا اب اگر دبئی تو مجھے ممبئی جیسا ہی لگا کافی مصروف سا شہر لیکن وہاں کی صفائی اور سڑکوں کا نِظام یہ قابلِ تعریف ہے اور آو جو جی جو جیسا میں بول رہی تھی کہ مجھے وہاں کے لوگوں کے سوچنے کا طریقہ کیونکہ کوئی بھی مُلک کے لوگ اُس مُلک کو منفرد بناتے ہیں ایسا میں سوچتی ہوں کیونکہ جیسے میں آپ کو ایک چھوٹا سا انسیڈنس بتاؤں ایک باری رمضان کے مہینے میں میں کام سے جلدی واپس نہیں ہو سکی تھی گھر کے لئے جا رہی تھی جبلا لنک جو روڈ ہے اُس پر مجھے وہ کافی لمبا روڈ ہے اور میں گھر کے لئے جا رہی تھی ایک پیٹرول اسٹیشن پہ بیچ پر مجھے پولس نے روک لیا اور جب میں مجھے لگا کہ شاید میں اوور اسپیڈنگ کی وجہ سے مجھے پولیس نے روکا لیکن مجھے یہ سُن کے بہت تعجب ہُوا کہ اُن کے روکنے کی وجہ یہ میری اوور اسپیڈنگ یا یا کوئی فائن دینا نہیں تھا اُنہوں نے مجھے روکا اِس لئے تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ میں رُک جاؤں اور کیونکہ اُن کے مطابق آگے کئی کلو میٹر تک پیٹرول اسٹیشن نہیں تھے تو اُن لوگوں نے پیٹرول اسٹیشن پر ہی کوئی ایسا انتظام کر کے رکھا ہُوا تھا کہ وہاں اُس ہائے وے سے گزرنے والے لوگوں کو وہ روک کر اور افطاری دے رہے تھے اور اُس لنچ میل میں مطلب جو افطاری دے رہے تھے وہ میل وہ اُس میں اُن لوگوں نے فروٹس تھے سلاد تھا لبن تھا پانی تھا کھجوریں تھی وہ پورا ایک ایک اچھا خاصہ میل ہی تھا اور وہ ففٹین ٹونٹی مِنٹس مطلب رُک کے آپ افطار کریں اُس کے بعد اگر نماز پڑھنی ہے تو پڑھیں اور اُس کے بعد آپ اپنا سفر کنٹینیو کریں جو کہ یہ بہت اچھی بات ہے نا اگر یہ اگر یہ پولیس بھی کر رہی ہے تو ٹھیک ہے اگر کوئی کیونکہ کئی کلو میٹر تک اگر پیٹ پیٹرول اسٹیشن نہیں ہے نہ آبادی ہے اور گھر بھی نہیں ہے تو نہ کوئی ہوٹل ہے تو ویسے بھی جو افطار کرنے والے لوگ ہیں وہ کہاں رکیں گے تو وہ لوگ سوچ رہے ہیں نا اتنا اور سوچ کر اُس کے اُوپر اُس کے اُوپر کام بھی کر رہے ہیں یہ ایک چیز تھی پھر ایسا ہی ایک اور واقعہ ہوا جب میں وقت کی کمی کی وجہ سے ابو دھابی کی جامع مسجد میں چلی گئی افطاری کے لئے یہ سوچ کر کہ پانی تو مِل ہی جائے گا لیکن میں یہ دیکھ کر وہاں پر حیران رہی کہ ہزاروں لوگو لوگوں کو افطاری مِل رہی تھی اور مجھے یہ دیکھ کے بھی تعجب ہُوا کہ وہاں پہ اِتنے سارے لوگ تھے جو پتہ نہیں لیبر کیمپ سے آئے ہوئے تھے یا بہت امیر لوگ تھے یا بہت غریب لوگ تھے یا مِڈل کلاس لوگ تھے لیکن سارے ایک جیسا کھانا اور ایک وقت پہ اور اُسی خالقِ کائنات کا شکر ادا کر کے کھا رہے تھے یہ دوسرا انسیڈینس تھا پھر اِس کے علاوہ جب میں جرمنی گئی تو جرمنی میں بھی میں نے دے جرمنی میں بھی جو میں نے دیکھا وہ یہ کہ آ لوگ وہاں پر بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں جیسے میں نے وہاں پہ اِسٹریٹ لائٹس دیکھی جو مطلب جب گاڑیاں پاس ہو رہی ہوتی ہیں تو ہی وہ لائٹس آن ہوتی تھیں اور بعد میں جب گاڑیاں گزر جائیں تو اُس کے کچھ مِنٹوں بعد وہ آف ہو جاتی تھیں تو مطلب وہ لوگ اتنی چھوٹی سی اینرجی بھی بچا رہے ہوتے ہیں اِس کے علاوہ ایک بار میں جرمنی میں کھانا کھانے کے لئے گئی تو میں نے اپنی ضرورت سے کچھ زیادہ آرڈر کر دیا تھا تو میرا بِل ہونا چاہیے تھا کچھ تیس چالیس یُوروز لیکن جب مجھے بِل آیا میں نے میرے پلیٹ میں کھانا بچ گیا تھا تو جب مجھے بِل آیا تو اُن لوگوں نے مجھے سِکسٹی سیونٹی درہم ریال یُوروز چارج کیا تھا تو میرے پوچھنے پر اُنہوں نے بتایا کیونکہ میں میں نے کھانا اپنی پلیٹ میں چھوڑ دیا جو کسی اور کی ضرورت پوری کر سکتا تھا مطلب میں اُن کا ایک جو ہے ریسورس ضائع کر رہی ہوں تو اِس لئے اُن لوگوں نے مجھے وہ پینلٹی دی تھی اور مجھے یہ دیکھ کے اتنا تعجب ہُوا جب کہ واقعی لوگ ایسا بھی سوچتے ہیں کہ اگر میں نے اپنے پلیٹ میں حالانکہ تیس تیس یُوروز چالیس یُوروز پے کرنے کے بعد تو میں نے آلریڈی اُس کھانے کی قیمت ادا کر دی تھی لیکن اُس کے باوجود میں نے اگر میں نے اپنی ضرورت سے زیادہ اُسے آرڈر ہی کیوں کیا لوگ اِس حد تک سوچ رہے ہیں جب کہ وہ لوگ ڈیولپڈ کنٹریز میں آتے ہیں اور یہ اچھی چیز ہے اگر ہر انسان وہاں پر اگر اِس لیول تک سوچتا ہے پھر میں میرا آ اُس اُس جرمنی کے ایک مطلب سرکاری آفیسر سے مِلنا ہُوا کسی اپروول کے سِلسلے میں اور مجھے یہ دیکھ کے اتنا تعجب ہُوا کہ وہ چالیس پینتالیس سال کی عمر کی خاتون تھیں لیکن وہ آفس میں سائیکل پر آئی تو میں نے اُن سے پوچھا کہ کیا آپ کو آفس نے ٹرانسپورٹیشن نہیں دیا ہے یا آپ گاڑی افورڈ نہیں کر سکتی جبکہ آپ تو ڈیریکٹر کی پوسٹ پر ہیں تو اُن کا بولنا یہ تھا کہ جس دِن اُن کی کوئی میٹنگس نہیں ہوتی اُنہیں باہر نہیں جانا ہوتا تو وہ آفس کے ذرائع کو ضائع نہیں کرنا چاہتی اور وہ اُسے بچا کے رکھنا چاہتی ہیں اور وہ اُس جب اُنہیں پورا دِن آفس میں کام کرنا ہوتا ہے تو اپنے گھر سے سائیکل کا استعمال کر کے آفس تک آتی ہیں تو اِس سے اُن کی ایکسرسائز بھی ہو جاتی ہے اور وہ کوئی کاربن فٹ پرنٹ بھی نہیں چھوڑتی تو یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو جو اتنا وقت گزر جانے کے بعد بھی مجھے ہمیشہ یاد رہیں گی جو اِن لوگوں کے سوچنے کا طریقہ تھا وہ بہت مختلف تھا اور ضرور اگر اب میں چاہوں گی کہ میں بھی اپنے اندر ایسی کچھ چیزیں ڈیفینیٹلی چینجز لا سکوں اور سوچنے کا اور دیکھنے کا نظریہ بدل لوں